बोरमायाथ' दंमोन र' मानोमोन जानो बोरमायाथ' जोलैयाथ' मोजांमोनहाय आंना गिदिर जातमोन आरो ओमफ्राय नोंहासो दामखौ बेसे होयो दा दाम मिलायबालाय हरगोन बोसोरसे जानोसै बोसोरसे जानोसै बोसोरसे जायोबाथाय लागोन दे गाभिन औ लागोन ओमफ्राय नायफैनो हागोन नोङो फसायो ना फसाया नायफैनो हागोन निस गोसोम गुफुर गैया

गुफुरखौ दा मोनाहाय गोसोम निस गोसोमसो जानांगौ नोङो जेनेबा दाम लुगायैबायसा आरोना गोसोमथारबा मोजां जायो दामआथ' गिदिर नालाय पास हाजारसो नांगौमोन आरो आंनोलाय मोनबा आयु गिदिरथारना आंना दंग्लिग्लिथार बेलेक जात क्र'स खालामनाय औ माब्ला फैयो नोंसो दा जागोन दे नोङो नायनानै दामखौ रायज्लायनो हागोन मिलायनाय बायदिबाथाय लांनो हागोन आरो औ दे दे होनबा